भारत एक कृषि प्रधान देश है किन्तु मैंने यहाँ देखा कि किसान की समस्या के लिए मीडिया इस ओर जागरूक नहीं है हर समय मीडिया शहर का ही परेशानियों को दिखाता है अपने प इसमें परन्तु किसानों की भावनाओं को कभी सरकार के सामने परिवार के सामने समाज के सामने लाने की कोशिश नयी करता ऐसा पाया गया है कि किसान अपनी समस्या से खुद ही जूझ रहे हैं और उनकी इस समस्या को सुनने वाला सरकार नेता मीडिया इस और ज़्यादा ध्यान दे ताकि वो किसानों की समस्या को सुन सके और उनकी समस्याओं का निदान हो सके मीडिया को ऐसा चाहिए इस ओर कृपया शासन प्रशासन और यहाँ के स्थानीय विधायक भी इस और ध्यान दें